जब किसी भी क्षेत्र में या हमारा क्षेत्र में जलवायु बदल जाती है जैसे बरसात के समय पानी बरस जाता है और बाढ़ आ जाता है तो इससे बहुत ही हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि बाढ़ की वजह से बहुत सारे घर है जो हैं वह बह जाती हैं और जो वो खाने के लिए जो इश्टोर किया हुआ खाने के लिए कुछ भी रखा जाता है तो वो भी पानी के साथ बह जाता है और बह बहुत सारी सामान है जो सड़ जाती है इसलिए मुख्य रूप से हमें जो प्राकृतिक आपदा हैं अगर आ गए जलवायु अच्छी नहीं रहती है तो इसी के के कारण है प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इससे मुख्य रूप से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है जैसे अगर सूखा सूखा पड़ रहा है सूखा पड़ गया मतलब कि पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई तो इस रूप में हम क्या करते हैं कि बहुत दूसरे यहाँ से टैंकर से हमारे घर में जो पानी पहुँचाया जाता है बहुत ही कम मात्रा में इसलिए हमें जो है सूखा ना पड़े इसलिए बचा बचा के पानी यूज़ करना चाहिए और जैसे अगर कड़ी सर्दी सर्दी बहुत ही ज़्यादा अगर हो बढ़ जाती है तो हमें मुख्य रूप से आग और सर्दी में जो वस्तुएँ प्रयोग की जाती हैं गर्म खान चीज़ें खानी चाहिएँ और सूती सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए ये सब करके हम थोड़ा बहुत जो है आपदाएँ मतलब सूखा से बच सकते हैं चक्रवात अगर चक्रवात जहाँ आ रहा है तो वहाँ बिल्कुल हमने नहीं जाना चाहिए उसे बहुत ही ज़्यादा दूरी बरतनी चाहिए क्योंकि ये चक्रवात बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है